हैलो भैया हम पैसेंजर बोल रहे हैं तो हमारा ये कहने का मतलब कहना है ना कि आप थोड़ा जल्दी आएँगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा काफ़ी काफ़ी पैसेंजर यहाँ पर वेट कर रहे हैं आपका अच्छा तो अभी कितना टाइम लग सकता है आपको आने में तीन घंटा लग जाएगा हाँ हाँ इस बात को तो मैं मान रहा हूँ कि ट्रैफिक है भाई इतनी भीड़ भड़कम चल रहा है इस समय फ़ेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है तो भीड़ तो होगी इस बात को तो हम मानते हैं लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी आने का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग इंतेज़ार कर रहे हैं और उसी बस से जाना भी है और दूसरी कोई बस है नहीं अभी आप मिर्ज़ापुर से चलें हैं तो इलाहाबाद के लिए तो कहाँ पहुँचे हैं अच्छा विंध्याचल विंध्याचल पहुँच चुके हैं तो गाड़ी का कंडीशन सही है ना फिर अच्छा लेकिन रोड सही नहीं है ना आपका कहना ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सरकारी तनख़्वाह पा रहे हैं जिसके कारण आराम से चल रहे हैं नहीं इसको तो हम समझ रहे हैं लेकिन इस समय गवर्नमेंट भी थोड़ा सा टाइट है हर चीज़ को ले कर के परिवहन विभाग भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाँ हाँ हाँ नहीं अच्छा रोड का कुछ आईडिया है कि कब तक ये बनेगा या फिर कुछ ऐसा है कुछ क्या अच्छा नहीं हमें लगता है कि जल्दी तो बनना चाहिए गवर्नमेंट ने रोड रोड का काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है

नहीं सही बात है लेकिन चलिए कोई बात है नहीं लेकिन थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हम लोगों को जाना भी है अभी इसके आगे हम लोग इलाहाबाद इलाहाबाद इंतेज़ार वेट कर रहे हैं लखनऊ जाना है तो थोड़ा सा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आइए